नमस्ते बोलिए क्या बोलिए क्या बोलेंगे जी हाँ हाँ जी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं जी जी

सुबह सुनिए सुनिए सुबह साढ़े छः बजे से नौ बजे तक चालू रहता है

जी हाँ मिल जाएगा सब मिल जाएगा जी हाँ सब मिलेगा सब

बहुत अच्छी लाइब्रेरी है हमारी हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए बुकें उके लेने के लिए बहुत अच्छा है

जी कितने बजे तक आप आएँगी कितने जी हाँ जी आ जाइए बेन्च टेबल हर एक चीज़ की व्यवस्था है आप आकर पढ़कर जा सकते

हूँ सारी सुविधाएँ आप टेन्शन मत लीजिए सारी सुविधाएँ पैसे दीजिए और सारी सुविधाएँ लीजिए सब सब सब जी सब सब सुविधा हैं पैसा लगे और सुविधाएँ आपको मिलेगी चार से पाँच हज़ार चार से पाँच हज़ार जितना मतलब जिस जिस जिस हिसाब से आप पढ़ना चाहती हैं

कितना कितना कम देंगी साढ़े तीन साढ़े नहीं पाँच है तो चार दे देंगे साढ़े साढ़े तीन साढ़े चार दे देंगी तो हो जाएगा मतलब चार ही दे दीजिए जी नमस्ते